ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام ایک پیچیدہ اور متنوع نظام ہے جو مختلف سطحوں پر عوامی اور نجی شعبوں کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے ہندوستان کا صحت کا نظام بنیادی طور پر تین سطحوں پر مبنی ہیں پرائمری سکںڈری اور ٹرسری پرائمری سطح پر بنیادی صحت کی خدمات فراہم کی جاتی ہیں سکنڈری سطح پر زیادہ ماہر خدمات جبکہ ٹرسری سطح پر انتہائی تخصص یافتہ اور جدید علاج فراہم کیا جاتا ہے عوامی اور نجی شعبے ہندوستان میں صحت کے دیکھ بھال کا نظام عوامی اور نجی دونوں شعبے میں موجود ہیں عوامی شعبے کے ہسپتال اور کلینک سستی یا مفت خدمات فراہم کرتے ہیں لیکن انہیں اکثر کم وسائل کم عملہ اور کمزور انفراسٹر کچر کا سامنا ہوتا ہے دوسری طرف نجی شعبے کے ہسپتال اور کلینک بہتر سہولتیں جدید ٹیکنالوجی اور بہتر خدمات فراہم کرتے ہیں لیکن ان کے خدمات مہنگی ہوتی ہے اور عام لوگوں کے لیے استطاعت میں نہیں ہوتی چیلنج اور مسائل ہندوستان کے صحت کے دیکھ بھال کے نظام کو مختلف چیلنج کا سامنا ہے حفظان صحت حفظان صحت کی سہولتی عوامی ہسپتالوں میں ناکافی ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں انفکشنز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لمبی قطاریں عوامی ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے لمبی قطاریں عام ہیں جس کی وجہ سے علاج کے لیے طویل انتظار کرنا پڑتا ہے استطاعت نجی شعبے کے ہسپتالوں کے خدمات کی استطاعت عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے اکثر لوگ صحت کے اخراجات کے لیے قرض لینے پر مجبور ہوتے ہیں عوامی شعبے کے ہسپتالوں میں ڈاکٹروں نرسوں اور دیگر طبی عملے کی کمی ہے جس میں مریضوں کو مریضوں کی معیاری علاج نہیں مل پاتا دیہی علاقوں میں صحت کی خدمات کے رسائی محدود ہیں وہاں کے لوگوں کو بہتر علاج کے لیے شہروں کا سفر کرنا پڑتا ہے جو ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرتا ہے موازنہ دوسرے ممالک سے اگر ہندوستان کے صحت کے دیکھ بھال کا نظام کا موازنہ ترقی یافتہ ممالک جیسے کہ امریکہ کنیڈا یا یورپی ممالک سے کیا جائے تو بہت سے پہلوؤں میں یہ نظام پیچھے نظر آتا ہے ترقی یافتہ ممالک میں صحت کی خدمات کے دستیابی معیار اور صحت کے نظام کی استطاعت بہتر ہے وہاں کی حکومتیں عوامی صحت پر زیادہ خرچ کرتی ہے اور حفظان صحت کی سہولتیوں میں بہتری کا مستقل کام کرتی ہے لیکن ہندوستان کا صحت کا نظام ترقی پذیر ممالک جیسے کہ پاکستان بنگلہ دیش یا نیپال سے بہتر ہے ہندوستان میں گزشتہ دہائیوں میں صحت کے دیکھ بھال کے شعبے میں قابل ذکر ترقی کی ہے لیکن ابھی بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے مزید بہتری کی گنجائش ہندوستان کے صحت کے دیکھ بھال کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات ضروری ہیں عوامی شعبے میں سرمایہ کاری عوامی ہسپتال اور کلینکنوں کلیکنوں اور سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی سہولتوں اور خدمات کو بہتر بنایا جا سکے حفظان صحت کی بہتری عوامی ہسپتالوں میں حفظان صحت کے معیاری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے مزید وسائل اور عملے کی فراہمی ضروری ہے دیہاتی علاقوں میں سہولتوں کی فراہمی علاقوں میں صحت کی خدمات کے رسائی کو بڑھانے کے لیے مزید ہسپتالوں اور کلی کنوں کی بہتری اور طبی عملے کی فراہم کی ضرورت ہے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال صحت کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھایا جائے تاکہ علاج کے عمل کو تیز اور مؤثر بنایا جا سکے ہندوستان میں صحت کے دیکھ بھال کا نظام بہتر ہے لیکن اس میں بہتری کی ضرورت ہے عوامی اور نجی شعبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ہر شہری کو معیاری صحت کی سہولت دستیاب ہو اور صحت کے شعبے میں موجود چیلنجس کا مقابلہ کیا جا سکے